जेना चिड़िऑं छै जङ्गलमे चिड़िऑं आबै छै ने बगुले आबै छै अथी कौए आबै छै मैने आबै छै अथी लिलकंठ आबै छै जे चिड़ैके नहि देखने छियै ओ चिड़ै भी देख लै छियै जङ्गल बिभागके जतेक चिड़िऑं आबै छै चिड़िओ फिर भी देखै छियै कौआ मैना बगरो लिलकंठ बगरो सब रहै छै सबकिछुके देखैमे देखै छियै लेकिन जे चिड़िऑंके नहि देखने छियै कहियो ओहो चिड़िऑंके देख देखतियै लेकिन जङ्गल बिभागमे मिलै छै तीन ठाम सब किछु देखैमे ठिके लागै छै चिड़िऑं मैना कौआ जेना रहै छै आबै छै देखै छियै उएह आबै छै घरमे आबि कऽ बैस रहै छै देख लै छियै सबकिछु कि केना लागै छै चिड़ियाँ कौआ मैना बगरू पेरवा लिलकन आबै छै सबटा देखै लए धान खाइ छै मकइ चुनै छै सबकिछु चुनै छै कौआ धान महीनाके सीजनमे धान महीनामे कौआके लागै छै मकइके सीजनमे मकइमे लागै छै गहूॅंमके समयमे गहूॅंममे लागि जाइ छै कौआ मैना सबकिछु सबकिछु देखै छै सबकिछु सीजने पर देखै लए पड़ै छै एना थोड़े अखन ने देखतै अखन आइकाल्हि दै बै आबै छै कनहुँ सऽ घरमे घुसि जाइ छै बगरो मैना कौआ आबै छै तऽ बैस रहै छै खन कौआ आबि कऽ बैस रहै छै खन मैना आबि कऽ बैस रहै छै एतने टा ने लोग देखतै कौआ मेना आबै छै तऽ हरिण आबै छै बाघ आबै छै सबकिछु देखै छै लोक की चिड़ै चुड़मुन सबकोइ देखै छियै एना अपन घर दुआरिमे कि कौआ मैना कते छै बगरो कतेक आबै छै सबके सीजने पर देखै लए देखै छी मकइये रोपे लागै छियै तऽ कतना मकइमे कौआ मैना लागि जाइ छै मकइयो से ओ ने देखै लए छियै कौआ मैना ढेरीक आबै छै